हैलो हम दिव्यांशु शेखर बाजैतछी हम अखन अहाँकेँ एजेन्सी उबरसँ गाड़ी बुक कैब बुक करेने रहिए सुपौलसँ दरभङ्गाके लिए हमरा सभकेँ पूरा परिवार घुमयके आयल रह अखन तक हमर ड्राइवर पहुँचल नहि यऽ हमर टाइमिंग साते बजे भोरके देल रहय आ देखिऔ आठ बजय छै अखन तक ड्राइवर नहि आयल हँ आ फोन लगबै छी तऽ से नहि पिक करय छै तऽ कनि ओ ड्राइवरके देखिऔ जे के या किया नहि अखन तक पहुँचलखिन हँ या दोसर गाड़ीके प्रबन्ध करा दिऔ